जि'यां के मेरा हून सवाल ऐ कि जेह्ड़ा तुस कम्म करा दे ओह्दे बिच तुसें डिफीकल्टी केह् कह् आ दी ते डिफिकलटियां ते तुसें पता कोई बी कम्म करो ओह्दे बिच आंदी गै ते में अपना इ'यां बिजनस अपना सैल्फ बिजनस स्टार्ट त्यार कीेते दा होटल दा ते कन्नै कीते दा ट्रैवल दा लेकिन दो ज्हार बारां दा में बिजनस शुरू कीता हा ते ओल्लै नमां नमां शौक हा पढ़ाई ग्रैजुशन खत्म करियै आया हा मं आखेआ चलो बिजनस करने आं अक्सपिरियंस होई जा कि कम्म कि'यां करना ते होटल लाइन अक्सपिरियंस मिं ते कोई निं हा लेकिन ओह् ई आखदे न प्रैक्टिस मेक ए मैन प्रफैक्ट ते ओह् ई चीज होइ कम्म करना सिक्खेआ ते हून अज्ज दे टाइम उप्पर नालेज बी ऐ हर इक चीज दी ते ओह् बी ऐ ते जेह्ड़ी डिफिकलटी जेह्ड़ा सुआल पुच्छेआ की डिफिकलटी डिफिकलटी आंदी ऐ अज्ज कल कम्म पर सब तूं जादा लेबर दी अगर तुं'दे कोल लेबर निं ऐ ते तुस कम्म केह् करगे तुं'दे कोल स्टाफ गै निं ऐ तुसें कि'यां सिस्टम चलाना सर्विस कि'यां देनी मेरा आलरड़ी कम्म एह् ऐ कि सर्विस और में अपना बिजनस दो ज्हार बारां बिच शुरु कीता ते ओल्लै होटल लाइन च केह् हा कि रूम लगाने आह्ला बंदा रक्खो आ स्टाफ अंदर रक्खो जेह्ड़ा सर्विस दे फिर रिसैपशन उप्पर मुड़ा रक्खो इक हाउस कीपिंग आस्तै रक्खो इक सफाई आह्ला रक्खो

डिफिकलटी ते आंदी कम्म करने कन्नै कन्नै ऐक्सपिरियंस बी होई जंदा ते जेह्ड़ी स्टाफ दी गल्ल में करा दा स्टाफ दो ज्हार बारां बिच जेल्लै में शुरू कीता ते स्टाफ मेरे कोल पंज छे मुड़े कम्म करदे हे हर बंदे दा इक अलग अलग कम्म हा लेकिन अज्ज आखगे कि अज्ज जेह्ड़ा टाइम ऐ ओह् कलजुग दा टाइम ऐ ते अज्ज कोई इमानदार रेहा निं ऐ इन्ना कम्मै ई ते लेबर बी बड़ी घट्ट थ्होंदी अज्ज दे टाइम उप्पर ते असें जेल्लै होटल शुरू कीता ते में रिसैप्शनर मुड़ा ते मेन स्टाफ जेह्ड़ा असें अपना रक्खे दा हा हून आने आह्ले हून जेह्ड़ा साल चला दा अज्ज दे टाइम उप्पर असें लेबर दी काफी डिफिकलटी आ दी क्योंकी अज्ज जेह्ड़ा स्टूडैंट लाइफ ऐ कोई कम्म करना निं चाह्ंदा सारे आखदे कि फ्री असेंई घर गै पैसे आई जान ते चंगा ऐ लेकिन तुसेंई पता कि कम्म निं कीता ते फ्री कक्ख निं आंदा चलो अज्ज में लेबर दी गल्ल करां लेकिन आपूं बी केईं बी ऐसी कमी आई गेदियां इक चीज साढ़ै हत्थै आई चुकी दी फोन फोन इक ऐसी चीज ऐ जेह्ड़ा कम्म ते बधांदा ऐ घटाने आह्ला बी इ'यै ऐ मतलब हर चीजाा दे पाजटिव ते नैगाटिव अफैक्ट जरूर होंदे उं'दी लाइफ च ते फोन बी ओह् ही चीज ऐ जेह्ड़ी अज्ज दी लेबर ऐ अज्ज कल फोनै पर व्यस्त न कोई फेसबुक पर व्यस्त ऐ कोई इंस्टाग्राम पर व्यस्त ऐ कोई रीलां बना दा ते कोई पब्जिआं खेला दा ते इन चीजों में केह् ऐ कि इन्सान दा इंट्रस्ट गै खत्म करी ओड़े दा कम्मै बिच ते अपनी इगजाम्पल दिन्नां मेरी बी इंसटाग्राम जूज करा ना रीलां बना न मगर जेह्ड़ा कम्म असें अट्ठ तूं लेइयै बारां बजे तक ते करना चाहिदा पुट्ठे कम्म करने जेह्दा असें कोई फायदा निं

लेब ऐ ते तोस बिजनस करी सकदे और लेबर गी खुश करने आस्तै सैलरी आन टाइम देने पौंदी खर्च बी करना पौंदा कम्म उस स्हाब कुछ होंदा असेंई जेह्ड़ा असेंई थ्होना चाहिदा अज्ज ते सारें व्यस्त ऐ अपने फोनै ई लेइयै कुसैई अपने फ्यूचर दा निं पता मगर पैह्ले होंदा हा लोक अपना फ्यूचर बनांदे हे नेईं कम्म करना अपनै घरैआह्ला ध्यान रखना अज्ज कल आखदे घरैआह्ले छड्डो अस आपूं ठीक होइ जान तो ओह् बी बड़ी बड्डी गल्ल ऐ ते एह् डिफिकलटियां आंदियां बिजनस बेच बाकी गौरमैंट अपलाई लाइसैंस करो अगर कोई प्राब्लम आ दी एह् चीज घट्ट ऐ ओह् चीज घट्ट ऐ डिफिकल्टियां ते हर इक कम्मै च होंदियां भाएं तुस डाक्टर होवो वकील होवो बिजनस मैन हो हर बंदे आस्तै अज्ज दा टाइम स्ट्रगल आह्ला ऐ जि'यां गै तुस दिक्खा दे मंगेआइयां बी किन्नियां बधी दियां पैह्ले बिजनस सो परसैंट करदे हे ते पंजाह् परसैंट फायदा होंदा हा अज्ज सौ परसैंट बिजनस करदे ते तुसेंई फायदा फायदा खिच्चियै टैक्स ऐक्स भरियै कोई दस परसैंट होंदा ते बंदा अपना घर चलाए अपना खर्चा चलाए जां जेह्ड़ा बिजनस करा दा ओह्दा खर्चा चलाए एह् चीजां बड़ी डिफिकल्ट चीजां न जेह्ड़ी साढ़े बिजनस च हून अग्गै आवा दियां हून अज्ज अस दो ज्हार बारां बिच शुरू कीता बिजनस अज्ज पुज्जी ए अस दो ज्हार त्रैइ बच दिन ब दिन दिक्खा ना लोक आखदे तरक्की होआ दी लेकिन में जित्थूं तक दिक्खा न तरक्की घट्ट खर्चे जादा होआ दे ओह् ही चीज दो ज्हार बारां बिच दस दी ही ओह् अज्ज दे टैम उप्पर सत्तर रूपये पुज्जी गेई दी मतलब सत्तर अस्सी परसैंट मुनाफा होई गेदा हर इक चीजै गी जेह्ड़ी चीज ओल्लै सस्ती लभदी ही अज्ज ते लेबर बी मैंह्गी होई गेदी लेकिन सोरस आफ इंकम ओह् घटा दा क्योंकि असेंगी टैक्स जी ऐस टी देओ हर इक टैक्स मतलब असेंगी टैक्स गै टैक्स होई आ हून ते होई गेदा कि कोई पानी बी पीह्ग ओह्दे पर बी टैक्स दे कोई खाओ ओह्दे पर टैक्स देओ कुदै सीटें पर बैठी जाओ किन्नी देर बैठे माराज ओह्दा बी देओ टैक्स मतलब जिंदगी ना इ'यां तुस समझी निं सकदे हून मेरी फीलिंग जेह्ड़ी ऐ सुनां केह् एह् स्हाब ऐ